बात करें अगर शादी में दुल्हन को तोहफा देने की तो वह डिपेंड करता है कि तोहफा देने वाला कौन है जैसे दुल्हन के फ्रेंड्स वगैरह कजन सिस्टर्स ब्रदर्स और रिश्तेदार जैसे खास रिश्तेदारों में मामा आ जाते हैं मौसी बुआ जी वगैरह यह लोग तो अच्छा ही गिफ्ट्स देंगे क्योंकि ये खास रिश्तेदार हैं और फ्रेंड्स वगैरह जैसे सीनरी दे सकते हैं फोटो फ्रेम जिसमें उनकी मेमोरीज रहती हैं जो साथ बिताई हुई होती है और ये लोग तरह तरह की जैसे और अदर रिश्तेदार रहते हैं वो लोग तरह तरह की साड़ियाँ ज्वेलरिस सीनरी वगैरह ला सकती हैं जो काफी आकर्षक होती है और महंगे भी होते हैं बात करें अगर दहेज की तो भारत में आज भी कई जगह बहुत महंगा दहेज दिया जाता है जिसमें टी वी से लेकर कूलर अलमारी और फर्नीचर जैसे सोफा सेट बेड वगैरह और सोना चाँदी एवं लाखों लोगों से पैसे तक दिए जाते हैं जैसे लाखों से गाड़ी दी जाती है फोर व्हीलर टू व्हीलर जिससे जैसा हो सकता है वैसा कर स पाते हैं